पंजवीह फरवरी उणिवीह सौ सतरि छह सितम्बर उनीस सौ उणहतरि अठ फरवरी उनीस सौ बहतरि यारहं फरवरी उणिवीह सौ पंजतरि ऐं ॾह अक्टूबर ॿ हज़ार चारि